हमरा अहाँके इलाक़ामे क्रिकेटमे लोक बहुत रुचि राखैत छै ओहिमे रुचि राखैत छै इएह कारण कि एगारह दूनि बाइस टा खिलाड़ी एहन छथि दूगो टीम छै एगारह दूनि बाइस खिलाड़ी रहत ओहिमे एक विकेटकीपर रहैए दसटा अपन फील्डिंग एकटा बॉलिंग करैए नओटा फिल्डर रहैए तकर बाद एकटा बैटिंग करतै ई साइड आ एकटा बैटिंग करैत छै ओ साइड मतलब क्रिकेटमे बहुत नीक लागैए तुरन्त तीनगो दूगो मल्ला रहतै छओगो किल्ला रहतै एगो बॉल रहतै फिल्ड रहतै पैघ सनक ओकरा साथे हमसभ खेल सकैत छियै तकर बाद हमर गाँवसँ सभआदमी जाइए एगारह दूनि बाइसटा प्लेयरकेँ लए कऽ जाइत छियै नहि पूरैए तऽ दस आठ दूनि सोलहोटा लए कऽ चलि जाइत छियै कहिओ एगारहटा एगारह दूनि बाइसटा लएके जाइत छियै बड़का फील्डो रहैए हमर सभके पैघ सनक फिल्ड रहना चाही तकर बाद हमसभ टॉस करैत छियै टॉस खेलैके बाद के टॉस जीतैत छै ओ के फील्डिंग लै लेल चाहैत छै किओ बॉलिंग लै लेल चाहैत छै बॉलिंग लै लेल चाहैत छै तकर बाद जे बॉलिंग रहतै से बॉलिंग करतै